हैलो में ते ठीक आं तू सनाऽ केसरी यार तू सुनेआ हा कि ओह् नानी हुं'दे घर जेह्ड़ी ओह् ऐ ते उं'दी डेथ होई गेई मामी यार बड़ी चंगी ही ओह् हां में बी गेदी ही पर उं'दे कन्नै ना में दिक्खेआ हा पर उं'दे कन्नै गल्ल निं करी सकी हां नेईं बेचारे नेईं में हून बड़ा सोचा में दी ही कि काश में उं'दे कन्नै गल्ल गै करी लैंदी मी केह् पता एह् होई जाना चलो ओह् बेचारी दी उम्र गै ही हून

हून केह् करी सकने अस फ्ही बेचारे बमार बी नेहे अचानक गै पता निं केह् होई गेआ हां आहो पता निं अदूं अस गेदे हे अदूं ते ठीक गै हे अचानक गै किश होई गेआ हां बेचारे उ'यां चली फिरी बी निहे सकदे थोह्ड़ा घट्ट गै चलदे फिरदे हे हून हां होर केह् हाल ऐ तुं'दा रोटी शोटी खाद्धी ऐ नी

अच्छा अच्छा किश निं इ'यां गै बेह्ली आं अजें ते हून सोचा नी आं रुट्टी खाई ओड़नी आं चलो में तुं'दे कन्नै फिर गल्ल करूंग में जन्नी आं हून ठीक ऐ फिर ठीक ऐ